हम जब फल सब्ज़ी बोते हैं बैंगन का बिसार हो गया टमाटर का बिसार हो गया उसको बहुत दूर जाना पड़ता है जैसे गोभी का हो गया हमको बहुत दूर से लाना पड़ता है गाड़ी से जाना पड़ता है आने में बहुत दिक्कत होता है हमको क्या करे बहुत तकलीफ़ होता है इसके लिए खेती पीछे हो जाती है सहीं से पैदा नहीं होता है हम कुछ कर नहीं पाते क्या करें जब पास में है ही नहीं तो इतना दूर से लाते लाते सूख जाता है तो सही से पैदा नहीं होता है क्या करें इतना दूर है हमारे गाँव में तो कुछ है ही नहीं जैसे हो गया गोभी बैंगन टमाटर गाजर यह सब बहुत दूर मिलता है हमारे गाँव में नहीं मिलता है बिसार हम इसका खेती करें तो कैसे करें बहुत तकलीफ़ से हम करते हैं कुछ पैदा सही होता है कुछ नहीं सही होता है बहुत तकलीफ़ होता है पानी भरो वह भरो जब फायदा ही नहीं है तो क्या फायदा लगाने से पास में रहे तो यह भी करें हम लोग कितनी दूर है कोई जाने वाला स जल्दी मिलता नहीं है किसी का साथ रहे तो जाएँ अकेले कैसे जा सकते हैं इस गाँव में तो ऐसा है कि कुछ है ही नहीं कितना तकलीफ़ है इस गाँव वाले को